आंनि खुलुमनाय सिबिनाया बेनो आं मोजां मोनो दा आङो खाथि खालानि मन्दिरावबो ओरै दा सावन मास मोनसेखौ बे फाग्ला बाबा मन्दिरावनो फुरा बे मास मोनसेखौ दै लुनाय जायो आरो बहाबा थांनांगौ जायोब्ला ओरै बिहाराव बैद्धनाथ धामाव जों थाङो बोसोरे थांबाय थायो दै लुहैयो आरो जों बिनिफ्राय फैखांनानै ओरै गुवाहाटि बिमा कामाख्यानि मन्दिराव थाङो दरशन जानो ओमफ्राय ओरै सोनाब सोनाब खोलाजों जों थाङो महामायायाव बेहायबो बिमानाव दरसन जाहैयो आरो बिनिफ्राय सारा भारत एकाउन्नता पिट तिर्थखौ गिदिंजोबनो केडारनाथ बड्रिनाथ गंगत्रि जमुनत्रि आरो रामेश्वर ओरै अजथ्या बेफोरखोबो गासैखौबो आङो गिदिंखांजोब्बाय आरो थांखांजोब्बाय आरो दरशन जाखांजोब्बाय आङो बेनो आङो खुलुमनो सिबिनो मोजां मोनो मन्दिरफोराव आं थांनो मोजां मोनो दा थांजोब्बायबो खालि आङो मोनसेल' आङो थांनो बाखि दंसै अमरनाथल' बाखि आरो दा बे अमरनाथावबो सानसेनि समाव इसोरफ्राबो अनोब्ला दरशन जाहैनो मोनो खोमा आहा बेहायबो दरशन जाहैनो थांखि दं नाजानाय दं आं सानसेब्लाबो बेहाय दरशन जाहैगोन आरो आंनि थांनाया ओरै मा होनो माबायाव मा जायगा होनोमोनलाय ओरै बे जम्मु काश्मिरनिया मन्दिरा बेहायबो आङो खननै जाबाय थांनाया बेयावबो खननै जाबाय आं दरशन जानाया ओमफ्राय सारा भारत ओरै अजध्यायाव आङो खननै जाबाय ओमफ्राय माबायाव मा होनो बै कृष्ण थाग्रा जायगाखौ मा होनोमोनथाय बेयावबो आङो खननै जाबाय अबावबा अबावबा मन्दिरफ्रा गासैबो डाबल डाबल जाजोब्बाय थांनाया ओमफ्राय आङो नामफोरखौबो गोसो थालायलाङा बांसिनानो ओमफ्राय थांजोब्बाय आरो दा एकाउन्नथा फिथ गिदिंजोबनो मन्दिरखौ खालि माबाल' मा होनो अमरनाथल' सै आरो फ्राय थांजोब्बाय

दा बेखिनिखौनो आङो आंनि थांनायखौ आं गासिबो फोरमायजोबनानै लाबाय अबाव थांनो मोनदों अबाव थांनो मोनाखै गासैखौबो आं बेखौ फोरमायजोबनानै लाबाय बांसिन जोङो खुलुमनाय सिबिनाया आङो आफा शिबखौनो खुलुमो जोंना शिब सनातन शिब' बाथौ होनो जोंनिखौ दा आङो दरशन जाजोबाय मन्दिरफोरखौ माबाल' अमरनाथल' बाखि दा बे अमरनाथावबो आं सानसे बेलासे इसोरा अनोब्ला सहैगोन खोमा दा बेखौ आङो आसा खालामो आरो दा बेखिनिखौनो आङो बेवनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय